مجھے کلاسک گانے بہت پسند ہیں جسے پرانے گانے بھی کہا جاتا ہے جیسے کہ لتا منگیشکر کے گانے محمد رفیع کے گانے ان کی آواز بہت ہی اچھی ہے اور گانے سننے میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں پرانے گانے تو بہت ہی اچھے اچھے ہوتے ہیں وہ سنتے ہی بہت اچھا لگتا ہے دل چاہتا ہے خود بھی گاؤں اور نئے گانے بھی اچھے لگتے ہیں انگریزی گانے بھی اچھے لگتے ہیں سمجھ میں چاہے نہ آئیں جب بھی بہت اچھے لگتے ہیں وہ گانے بھی بہت اچھے لتا منگیشکر کے گانے بہت ہی اچھے ہیں ان کی آواز بھی بہت سریلی ہے